हेल' आदा आं मबाइलसो सोंहरदोंमोनलै मबाइला बे आठ हाजारनिफ्राय नय हाजारसोनि माबायदि माबायदि मबाइल दं अ मा मा क'वालिटिनि दं ओरैनो मा मा कम्पानि दं रेडमि ना उम उम उम उम आमफ्राय बिनि माबायदि स्पिडफ्रा माबा जागोनना जाया उम अ आमफ्राय ओरैनो फर जि ना फाइभ जि फर जिना ओ स्पिडआबोथ' मोजां जाखागोनना औ औ औ औ औ औ नैबे रेडमिफ्रा माबायदि जागोनरा अफ'फ्रा ना आं मानि आं मानि एथ' दामनिखौबो बाया मानि आठ नय हाजार बिदि आरो औ औ औ उम उम औ औ दे होमबा थेंकिइउलै आदा आं दा लायगोन

औ औ दे दे होमबा थेंकिइउलै दे उम उम